आं गूड मॉर्नींग हांव अनुज उलयतां आनी हांव नीव वाडेसून उलयतां हांव मात्शें कंप्लेन दिवपाचें आसलें किदें आमचें थंय न्हू गार्बेज बीन आसा पळय तो फुटला ते खूब लोक आतां गार्बेज भायर उडयता तें लीड आसता पळय तेजें तें फुटलां तें आतां कुत्रे थंय खूब गार्बेज करता हय तें तेंत मात्शे तुमकां सांगपाक सांगलेलें तें आतां थंय खूब ट्रॅफीक जाता थंय रस्त्यार आहा न्हू तर ते कुत्रे आनी गाय गाय बी येता आनी थंय बसता प्लास्टीक भायर काडटा उडयता सगले कोयर कोयर केला थंय सगलें हय तर तुमकां आं तुमकां अशें उपकार करा की मातशें हांगा थंय आनी एक नीव बीन घाला बरेंशें आनी थंय प्रोटेक्शन घाला कितें तें कुत्रे आनी गाय बीन फोडून भितर वचपाक नाका अशें देव बरें करूं थँक्यू